गुजरात में जेका शहर नंढे शहर गांव जा जंहिं खेड़ूत आहिनि उहे उन्हनि वटि सब्ज़ियुनि जा जो खेतियूं हूंदियूं आहिनि पाण वटि ऐं हर कंहिं खेड़ूत वटि अलॻि अलॻि खे खे खेत हूंदी आहे कंहिं वटि भींडी कंहिंखे प पटाटे जो कंहिंखे वाङणनि जो हर कंहिं वटि खेड़ूत अलॻि अलॻि सब्ज़ी हूंदी आहे उन में जेकी सरकार आहे हितां जी बाज़ारि त उहे हिते सूरत शहर में बाज़ारूं लॻंदियूं आहिनि त उहा खेड़ूत पंहिंजे पंहिंजे गांव मां पंहिंजी फ़सुलु खणी करे रोज़ु हिते शहर में जाते बाज़ारि लॻंदा आहिनि उते पंहिंजी उहा शइ जेकी प्रोडक्ट जेकी उहा उन खेतीअ में पैदा पैदावार आहे उहो खणी ईंदा आहिनि ऐं उन बाज़ारुनि में अची करे उहे रोज़ु सुबुह जो मंझंदि ताईं विकिणी करे पंहिंजी शइ विकिणंदा आहिनि ऐं उन मां पंहिंजो गुज़ारो कंदा आहिनि ऐं उहो उन्हनि जो सुठे में सुठो वापारु थींदो आहे ऐं जेके जंहिंजी क्वांटिटी पैदावार वधीक हूंदी आहे उहो वॾे वापारीयुनि खे बि उहे पंहिंजी ॾिए ॾींदा आहिनि ऐं उहा पर नंढे वापारीयुनि खे डिवाइड कंदा आहिनि ईअं इहो सपोट ॾाढो सुठो आहे